گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ سر سر سر میں یس سر میں گجرال بول رہا ہوں میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سر میں آپ سے ایک اپلی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں سر سر میں نے لائبریری سے چند کتاب لی تھی سر میں نے تین کتابیں لی تھی لائبریری سے آج سے آج سے دس دن پہلے سر سر مجھے جمع کرنا ہے کرنی تھی وہ کتاب دو دن بعد ہی بکاز میری طبیعت خراب ہو گئی تھی سر تو میں کتاب جمع نہیں کر سکا سر اس کا اوکے اوکے سر ابسینٹ میرے ابسینٹ میرے نو ڈیز ہو گئے سر نائن ڈیز تو سر سر میں کر سر میں کتاب جمع کر دیتا سر بٹ میں یہاں تھا یونیورسٹی میں نہیں تھا سر میری طبیعت خراب ہو چکی تھی تو میں گھر چلا گیا تھا سر سر کچھ ریزن تھے سر سر کے بی اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھتے ہیں سر اسٹوڈنٹ کے لیے سر تھوڑی اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے سر سر تو سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا سر سر اگر میں جان بوجھ کر جمع نہیں کرتا جی اگر میں جان بوجھ کر جمع نہیں کرتا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا سکسیزفلی تو پھر آپ سر کہتے تو بات تھی نہ میرے پاس ریزن ہے سر میں بیمار تھا سر میرے پاس ڈاکٹر کے سارے پیپرس ہیں سر سر آپ دیکھ لیں اگر کچھ کر دیں تو آپ اوکے جی سر اوکے سر تھینک یو سر اوکے سر اوکے سر تھینک یو سر ویری